म्हज्या वाठारान नवे वेवसाय स्टार्ट करपाक जाता जाल्यार हांव पानी पुरीचो करतलो कित्याक हितून लोक लोकांक खूब खावपाक आवडटा हे वाठारान ते बरे उरतले आनी ते केल्ल्यान बरे पयशे बी कामावंक जातले